میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں اور اسلام میں کوئی گانا اور کسی سنگیت کا کوئی وہ اس میں وہ نہیں پایا جاتا ہے لیکن اسلام میں جو گانے گائے جاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں گائے جاتے ہیں جو اللہ کی تعریف میں گایا جاتا ہے اسے حمد کہتے ہیں اور جو نبی کی شان میں گائی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں تو ان چیزوں یہ اس لیے مجھے نعت اور حمد پسند ہے کیونکہ اس میں نعت میں میرے رسول کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں اور حمد میں اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پسند ہے اور یہ ہر کوئی مسلمان اس کو پسند کرتا ہے اور ایز آ مسلمان میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں